आंथ' मैगं थाइगं एबा गुबुन मुवा गैयाब्ला आङो आङो नुडोल्स नुडोल्स संजायो

नुडोल्स मानसिफोरा बुङो चाउमिनबो बा चाउमिन नोङाब्ला

सरासनस्राथ' आं बांसिनानो जेबो मैगं थाइगं गैयाब्लाथाय मेगिखौनो बानायनानै जायो आरो मेगिखौथ' आरो मा बुंनो दखाननिफ्राय लाबोबाय ओमफाय लाबोनानै अ मेगिआबो मेगि माने नुडोल्सआबोथ' गोबां मेगिफोरबायदि ज्राव ज्राव गोबां ओंखारसोबाय बिदिनो थाइबा दस थाखाफोराव मोनसोनाय खिन्थु आङो अरिजिनेल मेगिखोनो लाबोयो आरो थाइबानियानो बा दस थाखानियानो जा बेखौ लाबोबाय लाबोनानै गेसआ जालायबाय गेसआ जालायनानै गेसाव मायबा मोनसे होबाय मा होनगोन हाथा हाथा बा साराय मोनसे होबाय होनानैहाय दैआ होबाय मथामथि टुइन्टि टुइन्टि टु हान्ड्रेड एम एल टु हान्ड्रेड एमएलसो होबाय होनानैहाय दैखौ गुदुं खालामग्रोबाय गोदौजासिम ओमफ्राय आङो मेगिखौ ड्राइ जानो मोजां मोना माने इसे रोसि बायदि मोनजानांगौ होमबानिया एसे मोजां जायो बेनिखायनो आङो दैखौ गोबाङैनो होयो ओमफ्राय दैआ गोदौब्लाथाय मेगिखौ पेकेट मेगिनि पेकेटखौ बिसिबाय बिसिनानैहाय मेगिखौ होबाय ओमफ्राय आरो डाइरेक्ट मेगि मसालाखौबो होखाबाय होखानानै खमैबो सिक्स सिक्स सेभेन मिनिटसो गोदौ होनानै बोखांखाबाय ओमफ्राय गेसआ अफ खालामबाय ओमफ्राय बिदिनो हाथायाव हाथायाव संदोंब्लाथाय हाथानिफ्रायनो डाइरेक्ट सामस लाबाय ओमफ्राय जाखाबायबो बेखिनियानो आरो आं समाव मैगं थाइगं जेबो बेसाद मुवा बेसादफोर गैयाब्ला बिदिनो संजायो आं मेगिखौ